देखिए हमने स्कूल और कॉलेज में साइंस प्रोजेक्ट पर काम अन्य तरीके से किए बहुत तरीकों से किए लेकिन अगर हम बात करें गुड़हल का जो पुष्प होता है उस पर जो अब हमने काम किया तो उसके गुड़हल के जो पुष्प होता है उसकी हमने सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा और उसके उसमें कितने छोटे छोटे कण होते हैं उसके बारे में हमने जाना और अगर अपन बात करें उसके अनुभव की तो अनुभव मेरा बहुत अच्छा था उसमें और काम हमने बहुत अच्छी तरीके से किया